गेलेनाय होनोब्ला जों गावनि देहानि स्ट्रं एबा देहाखौ गोग्गोयै लाखिनाय बेखौनो बुजियो गेलेनाया मानसिनि जिउवाव गोबां पजिटिब गोहोम खोख्लैयो जेरै जों खारनाय बारनाय एबा माखासे बिथिं जेराव मानसिया ओरैनो थायोब्ला मोदोमफोर बारायो एब्ला ओरैनो उन्दु उन्दु जायोब्ला गोबां फेथ्सफोर जायो बेबायदिनो गेलेयोब्ला जोंनि देहा देहा सिङाव थानाय थै बियो जेब्लाबो खारस्रायो बेजों लोगोसे मानसिनि सान्नाय हनाय जेब्लायबो मोजाङै थायो मेनटेलिटि बेफोरबो मोजाङै थायो जेराव दानि जुगाव गेलेनायजोंबो जों गोबां थांना थानायनि राहाखौ दिहुन्ना लानो हायो लाहोनो हायो सासे मोजां गेलेगिरि जायोब्ला जेरै पलिबल गेलेनायानो जा फुटबल गेलेनायानो जा एबा क्रिकेट बिदिनो बायदिसिना जिखुनु गासिबो बिथिङाव गेलेनाया दानि जुगाव गोबां मान थाखोनि एबा गोजौ थाखोनि मानो होनोब्ला सरकारा गेलेनायखौ ओह जोबोद इम्परटेन्टसिन होयो दानि जुगाव मानो होनोब्ला जोंनि गोबां लाइमोनानो गोदोनि समाव गोबां लाइमोनफोरानो मबाइल बेफोरखौ इउस खालामामोन नाथाइ दानि जुगाव गोबां उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जेराव बैसो जायि सुबुंफोरा मबेल लानानै मबेलाव बेस्ट थानानै गोबां गाज्रि गियान सिखायनाइ एबा माखासे नायनाङि बुस्थुफोरखौ नायनाय बेफोरखौनो सिखाइयो बेनिखाइनो दानि जुगाव स सरकारा एबा गभमेन्टआ गेलेनायखौ जोबोद इम्परटेन्ट सानो जेराव लाइमोनफोरा गेलेनानै माबा मोनसे मुलाम्फा जायो नामा बेखौ नायनानै गेलेनानै गोबां सुबुङानो साख्रि लानो हायो बेयो थार गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहा गावनि सान्नाय हनाय बेफोरखौबो स्ट्रङै लाखिनो हायो गेलेनाया जाहैबाय मानसिनि थांना थानायनि दानि जुगनि मोनसे गोदान आयदायानो होन्नानै हमना लाजायो जेराव गामि लेबेलनिफ्राय बिदिनो ख्लाब ख्लाबनिफ्राय द्रिस्टिक लेबेल द्रिस्टिकनिफ्राय स्टेट लेबेल बेफोरबायदिनो लासै लासै दावगा लांनो हायो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोराव गभमेना बिसोरनि रोंथाइनि थाखाइ सोलोंग्रा एबा सिखाइग्राबो बिदिनो बोसोराव बा जि सान नैजि सान एबा थामजि साना लागै हरो जेराव जायगानि एबा एरियानि देबलपमेन्टखौ नायनानै बेफोरबायदि खामानिखौ हरनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि गोबां सुबुङानो गेलेनांगौ जेराव गावनि सान्नाय हनाय लोगोसे माइन माइन फ्रेस जानाय बेफोरबायदिनो गेलेनायजों लोगोसे गोबां जायगा नुयो गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो बेफोरबायदिनि थाखाइनो सरकारा बेखौ गोबां इम्परटेन्च होदों